असांजे धर्म में शेवा जो ई महत्व आहे असांजो धर्म असांखे शेवा सेखारे थो असां ग़रीबनि जी शेवा कयूं दीननि ते दया कयूं असांजे धर्म जे सभु में असां जानवरनि लाइ घर ठाईंदा आहियूं ग़रीब न्याणियुंनि जी शादियूं कराईंदा आहियूं जेके ॿार नंढड़ा आहिनि उन्हनि खे पढ़ाईंदा आहियूं असां सामुदायिक शेवा घणेई भेरा कंदा आहियूं असांजो हिकिड़ो महिला मंडल ठहियल आहे जेको असांखे हमेशह शेवा जो ई सेखारींदो आहे ही असां नंढा नंढा ॿार हूंदा आहिनि उन्हनि खे असां फ़्री में पढ़ाईंदा आहियूं ऐं न्याणियुंनि जी शादियूं कराईंदा आहियूं असां ग़रीबनि खे जाम राशन वाशन बि दान कंदा आहियूं असांजो धर्म सेखारे असांखे दीननि ते दया करण थो